माखासे साधारन गोरोन्थिफोरा जाबाय जोङो आखिजेननाय समाव जोङो माखासे गोसोनि सानदांथिफोरखौ जोङो थि खालामाबासिनो जोङो पेन्सिल लानानै आखियोब्ला बेयो जोंनि थाखाय गिदिर गोरोन्थि जायो गिबियावनो जोङो सासे आरिमुगिरि जानोब्ला मा सावगारि आखिगोन बे आखिनायनि सायाव मोनसे नोजोर बोनानै गावनि गोसोनि सानस्रिखौ थि खालामना लानांगौ आरो गिबि महर होनायाव माबोरै बोगोन बेखौ गिबि लासैहाय बोग्रोनानै बिनि महर मोखांखौ लाग्रोनानै लानांगौ आरो बेनि उनावसो जोङो गुबै सावगारिखौ जों आखिनो आखाइयाव लानांगौ आरो बेबायदि खालामाबा जोङो खनसेयावनो जुदि जोङो सावगारिनि गुबै महर जोबथा महरखौ जुदि बोनानै रोखा खालामनो नागिरबा माबा मोनसे गोरोन्थि जायोब्ला बेयो सावगारिया नाथाय गिज्रा जागोन बेखायनो जोङो बे गोरोन्थिफोरखौ गारनांगोन आरो सासे मोजां आरिमु जानो थाखाय जोङो सावगारिखिनि जे सानस्रि बे सानस्रि गिबियावनो थिक खालानांगोन आरो सावगारि बोनायनि सिगां जोङो सावगारिनि आखल सावगारिनि दाथाइ सावगारिनि गहेना माबायदि होयोब्ला माबायदि जागोन बेनि सानस्रिफोरखौ आबुङै गोसो सिङाव सानखांथि खालामनानै लाग्रोनांगौ आरो बेबायदिनो जोङो गले गले प्रेकटिस खालामोब्ला नाजायोब्ला सर' खालामोब्ला जों सासे मोजां आरिमुगिरि जानो हानायनि मोनसे मोजां राहा जों नुनो मोनो ओंखायनो जोङो सासे आरिमुगिरि जानो थाखाय जोङो गोबां प्रेकटिसनि गोनांथि जायो आरो बे प्रेकटिसखौ जोङो गले गले खालामोबा जोंनि सोरथाइफ्रा बाइजोआव ओंखारबोया ओंखायनो जोङो प्रेकटिसखौ अरायबो खालामनो नांगौ